میرا سب سے برا ریکارڈ دوڑنے کا گیارہ کلو میٹر تک میں دوڑتا چلا گیا اور مجھے پتا ہی نہیں چلا اکثر میں چار یا پانچ کلو میٹر دوڑ لگاتا ہوں جس سے جسمانی ورزش بھی ہوتی ہے اور صحت و تندرستی ٹھیک رہتا ہے اس لیے میں اکثر و بیشتر دوڑ لگاتا ہوں جس سے جسمانی قوت اور تندرستی میں اضافہ رہتا ہے اس سے میں بیمار بھی نہیں پڑتا ہوں اور روزانہ میں صبح اٹھ کر چار سے پانچ کلو میٹر دوڑ لگاتا ہوں اس سے صحت تندرستی میں اضافہ رہتا ہے اور میں ہمیشہ یہ روٹنگ بنا ہوا ہے کہ میں اکثر یہی کرتا ہوں اور اس جو آپ کے